ہلو جی بولیے کب سے آپ نے کوئی دوائی کھائی ہے کیوں نہیں کھائی آپ کو ایسے نہیں کھانی چاہیے تھی آپ آ جائیے کبھی بھی

کل تین بجے آپ آ جائیے گا کل تین بجے

آپ آ جائیے گا میں دیکھ لوں گی آپ کو کوئی اور بیماری بھی ہے کون کون سی ساری بتا دیجیے ساری بتائیے ساری ہمیں ابھی بتائیے ٹھیک ہے کل آپ آ جائیے گا تین بجے تین بجے فیس دو سو ٹھیک ہے پھر